ओइ आब' मा खालामदों एह होइ माबा एम्फौ फिसिनो होन्नानै एम्फौ फिसासो सोंहरनो नागिरदोंमोन हाय आंहा आरो बेखौ नागिरबाबो मोनाखै मालाय नोंसिनि थिंजायल' गफाय होदोंनो मा मा होयो एह मा मा होग्रोयोहाय आब' आं मिनथिलाय लाङा लानो नागिरदोंमोनहाय दा आरो जोंहा आरो खाथियाव न' खाथियाव आरो इन्दि फोनोबो जायगाफोरानो गैया नालाय लाबाबो गोजान गोजानाव लायनांगोनसो एह बिदिबासो औ लायगोन दे दोन मालाय मानसिफोरा फान्नोबो मोनो ना ओम फवासेआवबा मा दाम फानो एह ओम ओम ओह दुइस' गाहाम हायो ना दुइस' गाहाम थांबाय दा फवासेआव एह बायनानै जाफेरैखाय मिन्थिलाय लाङा जोंहा गिलाय लाङोना आरो बे सोरबा सोरबा गिलालायलाङोबो ना जानोबो ओंखायनो बाइयाहाय आं एह जायो मानसिफ्रालाय नायनायाव गिथावथाव मोनो आरो होनबालाय एसे एसे रानन्नानै लालायनोसै दे दोन्थ'आखैहाय आब' मोजांबालाय आब' ए मोजांबालाय ओंखामफोर जाखांबाय मा ओंख्रि संदों दे होनबालाय एम्फौखौलाय लाजेननायखाय एसे खमबाबो जागौमोन र' रोंबाङा ना उनाव आरो आइदिया मोनबा बुरजा लासिगोन ओमफ्राय दा नोंनिया नोंना खब'रफोरा मोजां बा आब' एह खब'रफोरा मोजांबालाय दे होनबालाय आब'